ہلو بھائی جان بھائی شفا ہاسپٹل پہنچنے میں میرا جو ڈاکٹر کا اپائنمنٹ ہے جو ڈاکٹر نے ہم کو ایک فکس ٹائم دیا تھا وقت متعین وقت دیا تھا ہم کو لگ رہا ہے ہم کو کافی ٹائم لگ جائے گا ابھی تو آپ کالندی کنج ہی پہنچے ہیں ابھی وہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا کیا آگے جام بہت زیادہ لگ رہا ہے کیا ذرا سے یہ کنفرم کیجیے مجھے وہاں لگ رہا ہے ڈاکٹر تک پہنچنے میں ٹائم لگ جائے گا بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور میرا جو ڈاکٹر سے متعین وقت ہے اس متعین وقت تک پر پہنچنا بہت ضروری ہے مجھے واپس آ کر کے اپنے آفس کو بھی کام کو بھی دیکھنا ہے تو تھوڑا جلدی کیجیے اور وہاں ہم کو جلدی پہنچائیے اور تھوڑا جلدی بتائیے کتنا ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچنے میں بہت شکریہ